हा जी मां ज्वैलरी जी दुकानु सां ॻालाइन ॻालाइ ॻाल्हांया थी हा ज्वैलरी कहिड़े रेट थी हले हुनजो अघि ॿुधायो पंजहतरि हज़ार हा त मूंखे अन चू सोने जी चूड़ी और हिक रिंग ठहाराइणी आहे घणे में पइजी वेंदी मूंखे ॿ तोले जी चूड़ियूं ठहाराइणियूं आहिनि हिक जी चू सोने जी अगूंठी ठहाराइणी आहे और हिकिड़ी चेन ठहाराइणी आहे टोटल रेट ॿुधाए छॾियो न ॾह वीह ग्राम वीह ग्राम चूड़ियूं ठहाराइणियूं आहिनि पंज ग्राम अंगूठियूं

हल ॾह ग्राम चूड़ियुनि जो लिखो पंज ग्राम अंगूठी टे चारि ग्राम चेन ठहाराइणी आहे हा टोटल वीह ग्राम जो तव्हां मूंखे अकाउंट करे ॿुधायो घणे में ठहींदी और कहिड़े कैरेट में ठहींदी वीह ॿावीह अरिड़हं ईहो सॼो डिटेल करे मूंखे ईंदी आहे न चौवीह कैरेट जी सुठी ईंदी आहे हिक अरिड़हं कैरेट जी ईंदी आहे अट अरिड़हं कैरेट जी सुठी हूंदी आहे असां पाण सिंधी त इहेई पाइरींदा हा हा तव्हां इन्हीनि टिनिनि जो रेट ॿुधाए करे मूंखे ॿुधाइजो चेन केतिरे में ठहींदी और डिजाइन चओ त मां ऑनलाइन तव्हांखे मोकिले छॾियां जीअं तव्हांजी इच्छा हुजे पर हुजनि सूठियूं हा हा न ॾह ग्राम पंजहतरि हज़ार जो आहे हा त हाणे मां तव्हांखां वीह ग्राम ठहाराई आहे त टोटल पैसा ॿुधाइजो मूंखे और सोन मूंखे प्योर पाकिस्तानी खपे सुठो और गारंटीअ वारो मां चाहींदी आहियां मां तव्हांखां वठा त मां तव्हांजी दुकानु फ़ेमस करे छॾींदमि अॻिते बि चयनि माण्हुनि खे ॿुधाए सघां हा तव्हां सोचो की असांजा हा परमानेंट जीअं ग्राहक तव्हांजा असां ठही वञू असांखे वणंदो त मां अॻिते बि माण्हुनि खे प्रचार करे सभिनि खे चईंदमि न मुंहिंजी सॼी फ़ेमिली दिल्लीअ में रहंदी आहे हा ॾेढ लखु हा ठीकु आहे हिक लख सत्तरि हज़ार हा न हिक सत्तरि थी वियो ठीकु आहे हा तव्हां कीअं वठण चाहींदव ऑनलाइन वठण चाहींदव मां कैश ॾियांव ठीकु आहे मां हूं थोरो कैश हा हा मां तव्हांखे पंजाह हज़ार कैश ॾींदीमाव बाक़ी हिक लख वीह हज़ार जॾहिं वठण ईंदीमाव न तॾहिं मां तव्हांखे ऑनलाइन करे छॾींदीमाव और डिजाइन डिजाइन और नाप मां तव्हांखे जॾहिं ईंदीमाव न तव्हांजी दुकानु ते तव्हांखे ॾई वेंदीमाव ठीकु आहे मां उत्तम नगर में सी ब्लॉक में रहंदी आहियां तव्हांजी दुकानु किथे आहे ठीकु आहे तव्हां मूंखे न पंहिंजो नम्बर ॾई विझी छॾिजो हिनमें ठीकु आहे न म हा न पजाह हज़ार मां कैश ॾींदीमाव बाक़ी ऑनलाइन इक हिक लख वीह हज़ार मां तव्हांखे ऑनलाइन कंदीमाव हा ठीकु आहे भईया जॾहिं मिलदीमांव न तॾीं इ ईंदी ठीकु आहे हलो